आं नखरनि सोमोन्दै बुंनोसै जोंनिया नखराव फेमिलिया साथाम जों फिसाजो सासे फिफा बिमा जों साथाम साथामनि आमफ्राइ आंना फिसाजोआ बिएखौ कमफ्लिट जाबाय जों बिमा फिसा फिफा जों गोरोबलायनानै जायो मोनसे ओंख्रिखौनो ज ज जायो मोनसे बुस्थुखौनो मोनला जोङो रानलायनानै जायो थायो मावो दाङो रंजा बाजा अखमबा समाव मिनियो रंजायो फिसाजोंबो जोङो रायलायनानै बायदिसिना खोथाफोरखौ जों मोजां मोजां सोमोन्दोनि थाखायबो रायलायो आरो जोंहा लोगोफोर दङ लोगोफ्राबो जोंहा बैसागु जायो अखमबा फुर्णिमा अमाबैसायाव जोङो जों ब्रह्म नालाय फुर्णिमा अमाबैसायाव जोङो ज ज थांलायो आंनि लोगोफोरनि मुङा कैसारि नार्जारी रुफालि ब्रह्म खथेब ना खथेब ब्रह्म आरो हाम्फे ब्रह्म रजे ब्रह्म आरो ओरैहाय सोगोब ब्रह्म जोङो जोंनि लोगोफ्रा हान्जा हान्जा जोङो मागो बैसागुफ्रावबो ज ज रंजा बाजा मोसायो मिनियो ज ज मागियो आरो जोङो फुर्णिमा अमाबैसाफ्रावबो जोङो ज ज इसोर खुलुमनायाव हेफाजाब दङ आरो जोङो ज ज नो खौसेयैनो मिलायनायनानै थायो जोङो जोङो मिलायनायनानै थाङो फुजा खेराय बायदिसिना जोङो फुजा जानाय हाथाइ मेला सहर टाउन सहराव थांबाबो जोङो ज ज थांनानै ज ज फैयो मेला जानायफ्रावबो मेला नायनायफ्रावबो ज ज थांनानै ज ज फैफिनो जोङो मानि मिला खौसेयैनो मिलायनानै थायो गामिनि लोगोफोरजों जोङो मोजां मोजां मिलायो रायलायो मोजां मोजां खामनिफ्रावबो जों हेफाजाब हायो आरो जोङो फिसा फिसौखौ लानानैसो मोनसे संसार बा मोनसे नखर दानाय जायोनालाय जोंहा फिसा नखर फिसा नखरबाबो जोंहा अनेक फिसा फोरोंनायाव थाखा फैसा थांनाय मानाय जोंहा आरो हालुवा मानसि नालाय एसेबाबो बुथुमनानै जोङो फिसानो फरायनायाव फैसा नांगौबा जोङो माबा मोनसे फान्नानै हरनांगौ जायो आरो जोङो नखरनि मिलायनाय बायदिसो जोङो संसारखौ जालांनो हायो आलो गोजोनै आरो जोङो आरो जोङो फिसा फिसौ मिलाइयाब्ला बिजि फिसाइजों मिलायाबा गार्डजेनजों मिलायाबा बोरै संसारखौ खुंलांनो हागोन बोरै संसारखौ खुंलांनो हाया संसारखौ मोजां जालांनोबा मोजां खुंलांनोबा बिसि फिसाजों ज ज जोङो खौसेथि जानानै खामानिखौ मावलांनो हानांगोन बे खामानिफोरखौ जोङो मावबासो जोङो अनजानाय खामानिखौ मावबासो अनजानाय अन्नाय मोनगोन रायजो राजाफ्राबो मोजां नखर नखर दाबासो रायजो राजाफ्राबो जोंखौ मोजां मोनगोन खाथि खालानि मानसिफ्राबो मोजां आखुजों सोलिबासो जोंखौ मोजां होनगोन बिनि थाखायनो जोङो मानसि जानानै नखर संसार दानानै फिसा फिसौ फोरोंनानै जोङो मोजाङैनो मोजां खुंलांनो हानाय राहा लामा लानांगोन बे राहा लामा लानायाव जोंहा मा मा नांग्रोगौ थाखा फैसा गासिबो नांजोबगौ माबा सोरनि सरकारनिफ्राइ जोङो एसेसो रेहाय मोनब्लासो जोङो थाखा फैसा जोंबो बायदिसिना नखर संसार दानायफ्रावबो मोजां जालांगोन रां गैयाबा थाखा गैयाबा जोङो नखर संसारफ्रा मोजां जालाङा बिनि थाखायनो जोङो मावनाय दांनायफोरखौबो हेफाजाब होनांगौ हौवानिखौबो मावफानांगौ हिन्जावाबो हौवानिखौ हौवायाबो हिन्जावनिखौ ज ज मावलाय मावलायनानैसो जोङो मोनसे संसार बा मोनसे गेरेमसा नखर दानोबा जोङो बुहुत मोजां खामानि मावलांनांगोन बे मोजां खामानिखौ जोङो मोजाङै मोजां सोरखिलांनो हाबासो जोङो जोंनि नखर संसाराबो जोंनि नखर संसारोबो मोजां जागोन आरो जोङो बे संसार दानायाव बे संसार जानायाव जोङो मिलायलायबासो खौसेयै थाबासो जोङो संसारखौ मोजाङै खुंनो हायो फिसा फिसौ अनलायनाय थाबासो नखर संसाराबो मोजां जायो बिनि थाखायनो जोङो नखर दानोब्ला बायदिसिनाफ्रा गासिबो गोरोबनानै थाजोबनांगोन फिसा फिसौ मोजाङै जानांगोन थानांगोन न' बां फोसाबनांगोन गासिबो सिखोन साखोन जानानैसो नखर संसार जायो नालाय बे नखर संसाराव गासिबो जोङो मोजां जोथोन लानानै मोजां खालामनानै मोजां नखर दानांगोन मिलायनांगोन फिसा फिसौजोंबो जोंहा गासिबो संसार जानायनि थाखाय सिखोन साखोन जानांगोन फिसा फिसौ गासिबो मिलाय नांगोन बे मोनसेखौनो जोङो दालांनोबा जोंहा मोजां आखु दिन्थिनांगोन मोजां गियान जानांगोन अनजानाय जानांगोन रावखौ भाव मोजां बाहायनांगोन बयजोंबो मोजां सानजानाय जानांगोन रायजो राजाजोंबो मोजां मेगनजों नायजानांगोन लोगोफोरजोंबो राखुमा जानाय जानो नाङा लोगोफोरजोंबो गासिबो अनजानाय खामानिखौ मावनांगोन मोजां रायलायनांगोन आं बेखिनियावनो आंनि बुंनांगौ बिथोन होनायखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय